हाँ मैं बता सकती हूँ कुछ प्रमुख समाचार पत्रों का नाम व वैसे हम तो हमारे घर में इंडियन एक्सप्रेस ही पत्रे मगाते हैं लेकिन हम कभी कभी द टाइम्स अफ इंडिया भी ले आते है और कभी कभी राजस्थान न्यूज भी ले आते है कभी कभी जोधपुर अलमर का भी न्यूज़ ले आते है ऐसे ही बहुत कुछ लेकिन मेरे घर बाले इंडियान एक्सप्रेस न्यूज़ पत्र को बहुत ज़्यादा पसंद करते है और हमारा परिवार ये जो मतलब समाचार जानने के लिए ओ न्यूज अठारह राजस्थान का एक न्यूज़ चैनल मतलब सोसियल मीडिया में एक न्यूज़ चैनल है जिस जिससे हम सारे न्यूज जान सकते है हम वो वो ही पसंद करते है अर वहाँ पर सब कुछ देते है तो इसीलिए हमें ये न्यूज अठारह मतलब समाचार पत्र के लिए हमें इंडियान एक्सप्रेस अच्छा लगता है और हमें अगर अगर कोई मतलब देखना है तो हम न्यूज अठारह राजस्थान का चैनल एक है वहाँ पर हम देख लेते है